ऊन्हारे में तव्हांखे कहिड़े क़िस्म जा कपिड़ा पाइणु वणंदा आहिनि ऊन्हारे में तमामु गर्मी हूंदी आहे हिन करे मूंखे सोटी कपड़ा पाइणु वणंदा आहिनि ऐं जेके मां तमामु थधा कलर पाइ्णु पसंदि कंदी आहियां छो त ऊन्हारे में गर्मी तमामु हूंदी आहे ऐं सिज हिकदमु तपियल हूंदो आहे त अगरि असां डार्क कलर पाईंदासीं त उहे असांखे वधीक

कलर पाइण पसंदि कंदी आहियां ऐं सोटी कपिड़ा पाइण पसंद कंदी आहियां छो त उहे ऊन्हारे लाइ तमामु सुठा हूंदा आहिनि